जॾहिं मां यारहें कक्षा में हुयुमि तॾहिं असांजे स्कूल में हिकिड़ी स्विमिंग प्रतियोगिता थी हुई और मां हुन में जो आहे सेकंड नम्बर ते आयो हुयुमि जंहिंजे लाइ मूंखे हिकिड़ो मैडल और हिकिड़ो सर्टीफ़िकेट बि मिलियो हुओ उहो मुंहिंजो ॾाढो सुठो अनुभव हुओ जंहिं में मूंखे पंहिंजे परिवार खां बि ॾाढी बधायूं और पंहिंजे रिश्तेदारनि खां ॾाढियूं बधायूं मिलियूं हुयूं हुन खां पोइ जॾहिं बि मां पंहिंजे परिवार सां गॾु कॾहिं काथे घुमण वेंदो आहियां साल ॿीं साले में तो जंहिं बि होटल में टिकंदो आहियां हुते स्विमिंग पूल हूंदो आहे त मां हुते वञी करे स्विमिंग कंदो आहियां छो कि स्विमिंग करणु मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुन खां मुंहिंजी बाडी चुस्त और दुरुस्त रहंदी आहे मुंहिंजी बॉडी जो स्टेमिना बि वधंदो आहे इहो मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे